ہمارے علاقے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو جو باہر سے آ کے ہمارے بہار میں روزگار تلاش کر سکے کیونکہ ہم لوگ بھی سب کمانے کے لیے باہر ہی جاتا ہے اسی لیے بہار میں جو ہے جو سرکاری نوکری کر لیتا ہے تبھی آ کر کے بہار میں سرکاری نوکری والا ہی نوکری کر سکتا ہے بہار میں نہیں تو ہم لوگ کا کمائی دھمائی سب باہر ہی جاتا ہے بمبئی کشمیر ہم لوگ جو ہے بہار میں جو آتا ہے بہار بڑکا بڑکا ہول سیلر وغیرہ سب کھول لیتے ہیں تبھی یہ وہ اپنا روزگار سنبھال پاتا ہے تو اپنا بجنس کر کے کھا سکتا ہے ایسے بھی کچھ نہیں ہے بہار میں ہم لوگ باہر سے ہی کھاتے ہیں پیتے ہیں اسی لیے بہار میں جو ہے سب کاروبار جو ہے جو بڑکا بڑکا کارخانہ کھول لیتے ہیں وہی بھی اپنا کارخانہ چلا سکتے ہیں اسی لیے جو ہے ہم لوگ بہار میں کوئی سویدھا نہیں ہے تو ہم لوگ باہر سے ہی کماتے کھاتے ہیں بمبئی وغیرہ سے اسی لیے ہم لوگ جو ہے بہار میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں